ہمارے باورچی خانے میں بہت سارے برتن کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے پلیٹ چمچ کٹوری پتیلا کڑھائی پتیلے میں جیسے چاول بنایا جاتا ہے کڑھائی میں سبزی بنایا جاتا ہے ہمارے باورچی کھانے میں ڈرام کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں آٹا رکھا جاتا ہے جگ کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں پانی رکھا جاتا ہے گلاس کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے پانی پیا جاتا ہے اور کٹوری کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں کچھ چھوٹے وغیرہ سبزی کھایا جاتا ہے چمچ کا استعمال کیا جاتا ہے کلچن کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے سبزی چلایا جاتا ہے اور پلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں کھانا کھایا جاتا ہے اور کوکر کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں دال پکایا جاتا ہے گوشت پکایا جاتا ہے اور دیگچی کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں بریانی پکایا جاتا ہے بالٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے سینی کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں بریانی نکلا جاتا کھرچن کا استعمال کیا جاتا ہے پنجے کا استعمال کیا جاتا ہے اور کٹوری کا استعمال کیا جاتا ہے گملے کا استعمال کیا جاتا ہے